आं कोण उलयता आ म्हाका भाजी जाय आशिल्ली म्हाका भेडें तांबडी भाजी चिटकी मिटकी मागीर आनी कसली आसा तुजे कडेन मागीर म्हाका रेट सांगतली तांबडी भाजी पन्नास रुपया चार चुडयो हांव एकटें रावता सद्या मागीर पयलीं वीस रुपयान बी चुडी मेळटा मगे भाजी कुसली जाल्यार इतले म्हारग लोक थोडो कामाक वता थोडो बाबडो गरीब आसता मागीर तेमी कितें करप पूण म्हाका आवडटा भाजी तीच न्ही एक भाजी घेयना तेतून भेंडे आसता मागीर धवी भाजी आसता चिटकी मिटकी आसता आ म्हाका जें आवडटा तीच हांव थोडी थोडी करून खातलें न्ही

आं मागीर तूं त्याच रेटीन दिता कमी कांय करना मागीर सगळोच लोक घेवन खावपा शकना न्ही थोडे तरी तुमी गोवोर्मेंटान कमी करपाक जाय न्ही लोकांक सोंपता कितें मागीर तुमी